नाखौ जोङो दुब्लियावबो दैज्लां समाव जेखाइजों गुरो आरो माइ गायखांनायनि उनाव दुब्लियाव जों ख'खा सायो ख'खा सायो जों दुब्लियाव नाखौ आरो बेनिफ्राय जोङो सम सम बिदिनो एसे थाहाब थाहाब थानानैबो दुब्लिफोराव नाखौ गुरो जेखाइफोरजों इसे इसे खना खनला आरो जों जोंनि दैसा न'नि दैसा खाथियावबो जों नाखौ मैगं खादाजोंबो गुरो आखाइजोंबो हमो आरो आखाइजों हमनाया जों आथिंजों जुग्रुद जुग्रुद नाखौ बाला बोथियाफोर बायदि रोखोम ना ओंखारबा हमो आरो जों गोजानावबो सम सम सारहैयो ज' लोगो जानानै खाथि खालायाव बिलो थाबोला बेफोराव जेखाइ एबा मैगं खादा लानानै जुग्रुदो जों बिदिनो नाफोरखौ गुरै गुरै लायो आरो बुरजा मोनबोला फोराननानै दोनो आरो एसेल' मोनोबा जोङो नाखौ लाबोनानै संनानै जायो नाखौ जों लाबोनानै जायो ना गुरनायावबो जायगाफोरखौ नागिरनानै गुराबा नाफोरखौ मोना ना गुरोबोला नाया बबेहाय थायो बेखौ नायनानै जायगाफोरखौ नायनानै जों गुरो बबेबा जिंसि जेंला थाबथानायफोरखौ बोखारनानै गुरबोला ना मोनो जों नाखौ बेवहाय माजों गुरो मैगं खादाजों जों बालाखौ बुरनानै एसे एसे सालिबोला जों ना बोथिया आरो बायदि रोखोम ना मोनो बे नाखौ जोङो गुरो जेरावबो दैज्लां बोथोरनि समाव नाथुरबो गुरनानै लायो साम' बायदिसिना बा खांख्राइ खांला नागिरनानै जों न'आव लाबोयो नाफोरखौ गुरहैयो एखनब्ला लोगोफोरा बुंबाय दिनैहाय मानो जों ओरैनो गोदाव सोराव थाबावनो थौ दा मोनायाव मोनजायो खोमा होननानै ना गुरनो लिंबोला जों नाखौ ज' ज' लोगो जानानै थांनानै गुरो गुरनानै मोनाबा जों बिदिनो बबेबाफोर हाखर हाला नुयोबा जों बेवहाय सारनानैबो लाबोयो नाखौ जों जेखाइ थोरसि लानानै सारो बिदिनो जों नाथुर बायदिसिनाखौ जेखाइजों गुरो जाबाय